हैलो अंजी भैनजी केह् हाल ऐ अज्ज ऐ हा टाईम ते में हा करनी आं बड़े दिन दा तुसें बी निं कीता फोन बस इयै थोह्ड़ा बहुत कम्म हा लुआए दा ते इंया गै में हा कंध जन दोआई ओड़ने आं करी ओड़ने आं ओह्ल्ला यरो चारदवारी जन ते ते आं खरी असें त्रै चार दिन गै होये कम्म शुरू कीते दे निक्के निक्के जागत कुदै किश आवा दा कुदै किश आवा दा ते ओह्ल्ला जन खरा होंदा कीते दा ते गड्डियां जंदियां रौहंदियां ते तुसेंगी पता साढ़ा रस्ते च घर शिड़कै कंढै गै कोई गड्डी आवा दी ते जागत मिन्टां च शिड़कै ई गै जंदे शिड़कै ई गै जंदे आं आं ते अज्जकल दिक्खो तुस मंग्गनें आह्ले आई जंदे रोज़ ध्याड़ी आई जंदे ते किन्नी देनी लोकें उऐ कम्म बनाई ओड़ेआ मंग्गनें उप्पर गै ध्याई ओड़ी ते थोह्ड़ा गेट जन लग्गी जाए ना ते फ्ही बस ते भी गेट बंद होऐ कीता ते अपनी जरूरतै उप्पर खोह्ल्लेआ ते बंद आं ओह् इंया बड़ा डर कुदै इक्कलै घर रौह्ना होऐ ते इत्त डर बी औंदा अज्जै जमानै खरी तां इत्त मिस्त्री कदें किश मंगदे कदें किश मंगदे एह् भी करगी फोन